हमर इलाकामे बहुत तरहके अऽ खेल खेलल जाइत अछि जे जेनाकि क्रिकेट फुटबौल भौलीबौल आओर लूडो अऽ हॉकी आओर चेस आओर तास तास खेलाइल जाइत अछि आओर क्रिकेट क्रिकेटमे बारहगो एगारहगो प्ले प्लेयर रहै छै आओर ओतऽ बॉलिंग होइ छै बेटिङ्ग होइ छै आउट होइ छै एनी तरह कऽ गेम खलैल जाइ छै तऽ छै आओर हॉकी मऽ लाठी लए कऽ गेन्दके मारल जाइत यऽ जे जेकि दोसरके आउट करबाके लेल आओर लूडो खेलैल जाइ छै गाँव मतलब हमर इलाकामे जादातर लड़का सभ क्रिकेट आओर बॉल आओर हॉकी खेल खेलाइत यऽ आओर लड़की सभ जादातर चेस आओर लूडो खेलाइ छै जैमे कि लड़की सभ एखन जादा खेलपर ध्यान दने यऽ आओर लड़का सभ कम आओर हमर घर गाँवके लड़का सभ बेरोजगारोसँ जादा खेल खेल खेलाइ यऽ आओर ओहे सभ जादा मतलब खेलमे दोसर जगह जाइए खेल खेलाकऽ लेल आओर ओतऽसँ शिल्ड सभ आनैए आओर लड़कियो सभ सभ जगह जाइए खेलाइ लऽ लड़की एखन सभ किछुमे जादा आगाँ यऽ तऽ ओ सभ खेलोमे जादा आगा यऽ हमर इलाकाके लड़की सभ दोसर दोसर जगह जाकऽ खेलमे जीत प्राप्त कए कऽ ओतऽसँ गोल्ड मेडल आओर शिल्ड सभ लए कऽ अबैए जेकि बहुत खुशीके बात छै आओर हमर इलाकाके लड़का लड़की दुनू एक समानसँ खेलाइ यऽ आओर बहुत नीक नीक खेल यऽ जे खेलाइ यऽ बहुत सारा एहन खेल छै जे हमर इलाकामे खलैल जाइ छै बच्चा सभ गुल्ली डण्डा सभ खेलाइ यऽ आओर गुल्ली गुल्ली सभ खेलाइत रहैए